ہمارے کاروبار میں جانوروں کی دیکھ بھال عام طور پہ گاؤں وغیرہ میں تو گھر والے کرتے ہیں اور بعض وقت خادم نوکر وغیرہ لگا لیتے ہیں انسان لوگ تو اس کے ذریعے سے جانوروں کو دیکھ بھال ہوتی ہے اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں جیسے پاٹ وغیرہ ہوتا ہے اسے ہندی میں تو ناند بولتے ہیں جس میں گائے بھینس بکری وغیرہ جو کھانا کھاتی ہیں اس میں چارا وغیرہ بنا دیتے ہیں بھوسا وغیرہ کبھی گھاس کھلا دیتے ہیں کبھی کبھی چرانے لی لے کر جاتے ہیں ان کو چرا کر کے لاتے ہیں چرانے میں عام طور پہ گھاس پتے وغیرہ یہ سب کھا لیتے ہیں لیکن گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ خراب سی چیزیں ہو جاتی ہیں یا اچھی چیزیں بھی بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو جانور کھا لیتے ہیں لیکن بہت سے جانور تو خراب چیز کیا مطلب کچھ جانور ہوتے ہیں میٹھی چیزیں نہیں کھاتے ہیں ایسے اور وہ لوگ کڑوی چیز کھاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ نمکین اکثر تو چیزیں نمکین کھاتے ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ ناند میں جو بھی چیزیں گھر میں بچتی رہتی ہیں جیسے کھانے میں کچھ بچ گیا دال چاول روٹی یہ ساری چیزیں اس کو دے ان کو دے دیتے ہیں یہ لوگ کھا لیتے ہیں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جس سے وہ لوگ کھاتے ہیں جیسے چوکر وغیرہ ہوتا ہے جو آٹے کا بچ رہتا ہے وہ کھاتے ہیں اور ہمارے علاقے کے کو صاف کیسے کرتے ہیں جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں جھاڑو وغیرہ لگا کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پوچھا لگاتے ہیں اور جو جہاں پہ جانور رہتے ہیں وہاں پہ تو مطلب جیسے گوبر وغیرہ ہو گیا تو اس کو ہٹاتے ہیں اس کو تو ہاتھ وغیرہ سے ہٹاتے ہیں یا پھر بہت سے پھاوڑے وغیرہ آتے ہیں اس کے ذریعے سے ہٹایا جاتا ہے اسے جھاڑو مار کر کے ایک دم صاف کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے گائے بکا جو بکریاں ہوتی ہیں ان کا بھی جو پیشاب وغیرہ ہوتا ہے تو جیسے کہ جہاں پر فرش ہوتی ہے تو وہاں پہ تو پانی ڈال کر کے جھاڑو لگا دیا اور وائیپر سے پانی کھینچ دیا ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اور مینگنی وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس کو کوڑے کی کوڑے دان میں بھر کر کے پھینک دیتے ہیں ایسے ہی ہمارے علاقے کو جہاں پہ گائے بھینس بکری وغیرہ رہتی ہے اس کو ایسے ہی صاف کیا جاتا ہے اور گھر وغیرہ میں جھاڑو اور پوچھا وغیرہ لگا کر کے صاف کیا جاتا ہے اور بھی دیگر طریقے آتے ہیں گھر صاف کرنے کی جیسے اس کے ذریعے سے گھر کو صاف کیا جاتا ہے یا پھر علاقے کو ایسے ہی صاف کرتے ہیں کبھی نالی وغیرہ میں نل جو نالے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو صاف کرنے کے عام طور سے سرکاری لوگ آتے ہیں وہی لوگ صاف کرتے ہیں